السلام علیکم و رحمتہ اللہ جی الحمد اللہ جی فرمائیں کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی بالکل بالکل جی اچھا نہیں نہیں بہت اچھا آپ نے سوچا بہت اچھا سوچا آپ نے نہیں بہت ضروری ہے بالکل اچھا

جی جی صاف صفائی تو ماشاء اللہ بہت اچھی ہے اس لیے کہ سب کسٹمر ہمارے جو مطلب جو اسٹاف ہیں سب بہت صاف ستھرے خود بھی رہتے ہیں اور ان کو خود گندگی پسند نہیں ہے وہ خود ہوٹل بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں ماشاء اللہ کھانے میں آپ کو بریانی مل جائے گی قلچہ نہاری مل جائے گی اور کباب بہترین کباب مل جائیں گے اور بہت ساری ڈشز ہیں جی روٹی بھی ہے دال بھی ملے گی چاول بھی ملے گا سادہ

بالکل بالکل بالکل آپ آئیے آپ خوش ہو کے انشاء اللہ جائیں گے یہاں سے آپ آئیے مناسب قیمت انشاء اللہ لگا دیا جائے گا ایسے تو فی الحال ایک پلیٹ جو بریانی سو روپے اور کباب وواب بھی پچاس روپے میں پلے پچاس روپے پلیٹ پڑتی ہے آپ آئیے انشاء اللہ آپ کو اور مناسب قیمت میں دیا جائے گا جی جی جی بالکل مبارک آئیے آپ خوش آمدید ہیں ٹھیک ٹھیک وعلیکم السلام